जैसे कि हम मार्केट गए और सॉपिंग किए साड़ी ख़रीदे उसको लाने के बाद हम ने घर पर ट्राय किया खोला उसको साड़ी बहुत अच्छी थी और उसका ब्लाउज़ भी बहुत अच्छा था पाँच मीटर की साड़ी आ जाती है वो छः मीटर का था क्या कहते हैं कि वो उसमें कढ़ाई भी बहुत बहुत अच्छी थी स्टोन जितने भी सारे लगे थे बहुत अच्छे थे ना तो जल्दी छूटे उसके रंग भी नहीं गया और धुलने के बाद वो प्रेस करने के बाद बहुत अच्छी साड़ी हो जाती है इसका कलर भी बहुत अच्छा था उसका ब्लाउज भी बहुत अच्छा था उसमें स्टोन लगे हुए थे ऊपर साइड नीचे से बग़ल में डिज़ाइनें बनी हुई थी क्या कहते हैं कि उसको पेहेंने के बाद सब बोलते हैं कि कितना अच्छा साड़ी है उसका रंग भी नहीं जल्दी गया और क्या कहते हैं कि ऐसी साड़ी हम ने ख़रीदी थी